हमारे गाँव में हमारे गाँव में हम लोग जो है गाँव के रहने वाले हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि कभी कभी जैसे मन में ये सोच आता है कि हम कोई बिजनेस करें तो बिजनेस के सिलसिले में ये सोचना समझना पड़ जाता है कि कोई नया बिजनेस अगर बड़ा कोई बिजनेस करना है हमें तो उसके लिए जो है कि बड़ी पूंजी लगती है और पूंजी लगने के साथ साथ जो है कि अगर बड़ा कामकाज कोई बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें हमसे जुड़े हुए लोगों के सपोर्ट भी चाहिए तो कभी कभी पैसा हो जाता है लेकिन लोग जुड़े नहीं रहते हैं तो वो सारी चीज बिज़नेस बिज़नेस को चलाने के लिए हमें दिक्कतें फील होता है तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो है हमारे गाँव के लोग सब जो है एक हम लोगों जो जो बिजनेस करना चाहता है उससे जुड़े हुए रहें साथ में और जो है कि पूंजी का भी आवश्यकता पड़े तो पूंजी भी उन्हें पूरी तरीके से प्राप्त हो जाए जिससे वो अपने बिजनेस को पूरी तरीके से चला सके और बिजनेस करके लोगों को रोजी रोजगार भी दे सके और उस बिजनेस को गाँव क्षेत्र में बढ़ा भी सकें